फण्डोके कमी छै घर नहि छै झोपड़ीमे रहै छियै नहि कोनो व्यवस्था हमरा आरके करै छै नहि हमरा आरके सरकार कहियो कोनो चीजके मदद दै छै नहि पढ़ाइ लिखाइमे ओते ध्यान दै छै नहि कोनो रोजी रोटी हमरा आरके दै छै गरीब लोग छियै एक सेर बोइनो जे कमैबै सरकारी कोनो चीज बढ़बे नहि करै छै हमरा आरके घरो गिरहथके काम करऽ जाइ छियै पचास टका एक सए टका भैर दिन खटाए लै छै दै छै ओहिमे बाल बच्चाके खियाबै छियै राखै छियै सरकारो जे छै से हमरा आरके कोनो फण्डे नहि दै छै कोनो चीज बढ़ैबे नहि करै छै नहि कोइ हमरा आरपर ध्यान दै छै हमरा आरके एते सरकारपर ध्यान देने छियै जे सरकारके भोट देम हमरा आरके नाम जाएत तऽ हमरा आरके किछो सरकार करत भलाइ लेकिन कोनो भलाइ सरकार हमरा आर लिए नहि सोचै छै आइ हरिजन रहियै हमरा आरके तऽ सरकार जते सरकार लए मरै छियै ओते सरकार करतियै लेकिन करै नहि यऽ हमरा आरके सरकारके खातिर हमरा आरके लैरि जाइ छियै जे दबै तऽ दबै भोट लेकिन सरकार हमरा आर लिए किछु नहि सोचै गरीब छियैये एकटा रहैके घर नहि छै नै बसैके जमीन छै दुसराके जमीन मे बसल छियै कखनो आबै छै कहलक कि जे नहि काम करै जैबहऽ घर तोड़ऽ हटबऽ जगहमे सँ लए जाए जतऽ लए जेबऽ ततऽ डरसँ दुइ पैसामे करैलए परै छै दुइ पैसामे करै छियै भैरि दिन खटै छियै साँझ कऽ एक सए टका कोइ पचास टका कोइ भैरि दिन खटै छियै दुइ गो बाल बच्चाके आनिके पचास टका सए टका लऽ कऽ हटिया जाइ छियै ओतऽ सँ नीमक तेल कए कऽ आनै छियै बाल बच्चाके खियाबै छियै फेर बिहान भेलाके बाद वएह गप फेर चलऽ काम करैलए नहि जेबहऽ तऽ जमीनमे सँ घर तोड़ऽ लए जा उठाय कऽ सड़क पर बान्हि लए जा जतऽ मोन होइ छऽ ततऽ जाइ छियै डर सँ करैलए करै छियै तऽ दुइगो बाल बच्चाके खियाबै छियै नहि बाल बच्चाके पेट भरै छै नहि कोनो पढ़ाइ लिखाइपर बाल बच्चा ध्यान दै छै बाल बच्चा नै ध्यान दै छै मारै छियै पिटै छियै ईस्कूल नै जाइ लऽ बड़ करै छै कपड़ा नै छौ तऽ हे ई नै छौ नै जेबो पढ़ै लए से सब कहलक बाल बच्चा